ہندوستان میں رقص کے مشہور انداز اور مشہور رقاص ہندوستان دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جہاں فنون فنون لطیفہ کو ہمیشہ اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے ان فنون میں رقص ڈانس ایک نہایت اہم اور قدیم فن ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی وید ویدک تہذیب میں پائی جاتی ہیں ہندوستانی رقص نہ صرف ایک فن ہے بلکہ یہ مذہب روحانیت ثقافت اور اظہار کا ذریعہ بھی ہے ہندوستان میں رقص کے اقسام ہندوستان میں رقصوں کے دم بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کلاس کلاسکی رقص کلاسیکل ڈانس لوک رقص فوک ڈانس کلاسکی رقص کی اقسام ہندوستان میں آٹھ بڑے کلاسکی رقص تسلیم کیے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں بھارت ناٹیم یہ رقص تمل ناڈو ریاست کا ہے اس سب سے قدیم اور روحانی رقص مانا جاتا ہے اس میں ہاتھوں کے اشارے مدارہ چہرے کی تاثرات اور جسمانی حرکات کے ذریعے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کتھک کلی کیرل سے تعلق رکھنے والا یہ رقص چہرے کے بھاری میکپ شاندار لباس اور آنکھوں کے مخصوص تاثرات پر ممبنی ہوتا ہے اڑیسی اڑیسی ریاست کا یہ رقص بہت ہی نرم اور روحانی طرز کہ ہے اس میں بھگوان جگنناتھ کی عبادت کا اظہار ہوتا ہے کتھک شمالی ہندوستان کا کلاسکی رقص ہے اس کا تعلق درباروں مغلوں کی ثقاقت ثقافت سے بھی جڑتا ہے اس میں گھنگرو گھومنے کی حرکات اور کہانی سنانے کے انداز خاص ہوتا ہے کوچی پوڑی آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والا یہ رقص موسیقی مکالمہ اور جسمانی حرکت کا حسین امتزاج ہے منی پوری منی پوری ریاست کا یہ رقص کرشت لیلا پر مبنی ہوتا ہے جو نہایت نرم اور نرمی سے بھرا ہوا رقص ہوتا ہے ستریا آسام کا رقص ہے جسے پہلے صرف مندروں میں پرفام کیا جاتا تھا مگر اب اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے موہنیتم یہ رقص بھی کیرل کا ہے جس میں خواتین دیوے کی خوبصورتی اور روحانی طاقت کا اظہار کرتی ہیں لوک رقص ہندوستان پر ہندوستان کے ہر علاقے کا اپنا ایک منفرد لوک رقص ہوتا ہے جیسے بھانگڑا اور گدا پنجاب گربا اور ڈانڈیا گجرات لونی مہاراشٹر چھاؤں چھتیس گڑھ کمبھ راجستھان پیدیا مدھیہ پردیش بوتا ڈانس ہریانہ یہ رقص عام طور پر خوشی کے مواقع تہواروں فصل کی کٹائی یا مذہبی عقیدت کے اظہار کے لیے کیے جاتے ہیں ہندوستان کے مشہور رقاص آپ بات کرتے ہیں کہ ان مشہور رقاصوں کی جنہوں نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں ہندوستانی رقص کی شان بلند کی ہے پنڈت برجو مہاراج کتھک رقاص کے شہنشاہ مانے جاتے ہیں ان کا تعلق لکھنؤ گھرانے سے تھا انہوں نے رقص کو نئی شناخت دی ان کی شاگردی میں کئی اداکار اور رقاص پروان چڑھے اڑیسی رقاص کیلو چرن مہاپاترا اڑیسی رقص کے احیا میں ان کا ان کا بڑا کردار ہے انہوں نے نہ صرف اڑیسی کو عالمی شہرت دی بلکہ اسے اسٹیج پر پیش کرنے کا انداز بھی دیا رکمنی دیوی ارنڈیل بھارت ناٹیم کے مشہور رقاصی تھیں انہوں نے اس رقص کو سماجی طور پر تسلیم شدہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ ایک دور میں اس طبقے کا فن مانا جاتا تھا سونل مان سنگھ بہت ہی معروف بھارت ناٹیم اڑیسی رقاصہ ہیں اڑیسی رقاصہ ہیں انہوں نے حکومت ہند نے پدم بھوشن اور پدم وبھوشن جیسے اعزاز سے نوازا ہے ملیکا سارا بھائی کتھک اور بھارت ناٹیم میں ماہر ساتھ ہی ایک ٹورسٹ اور مصنفہ بھی ہیں انہوں نے رقص کے ذریعے کئی سماجی مسائل کو اجاگر کیا ہے شمپا سنہا کتھک اور بالی ووڈ ڈانس کی ماہر ہیں انہوں نے مختلف ریئلٹی شوز اور بین الاقوامی اسٹیج پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے رقص کا مذہبی اور روحانی پہلو ہندوستانی رقص صرف تفریح یا فن نہیں ہے بلکہ اس میں روحانیت اور مذہبی عقیدت بھی شامل ہے خاص طور پر کلاسکی رقص میں بھگوان شو کرشن رادھا درگاہ وغیرہ کے قصے واقعات اور شخصیت کو حرکات اور اشاروں تاثرات سے بیان کیا جاتا ہے بہت سے رقص مندروں میں عبادت کے طور پر کیے جاتے ہیں اسے نتیا سیوا رقص عبادت کہا جاتا تھا جدید دور میں رقص کی ترقی آج کے دور میں رقص کے کئی نئی شکلیں سامنے آئی ہیں